भाई थँक यू हां तुमी ह्या नवीन शारांत म्हाका सारकें ऍड्रॅसार वेळार सोडपाक जी मदत केली त्या खातीर हांव तुमकां मना काळजांतल्यान थँक यू म्हणपाक सोदता देव बरें करूं